गोंयांत जायतेक लोक काजू वयता रोयतात किऱ्याक की ताजे खूब उपयोग येता जशे की थोडे लोक ताजे फेणी करतात फेणी करतात आनी ते पुराय गोंयांत विकतात ते चडशे लोकांक आ खूब आवडटा काजूचे बियेचे पसून धंदो करतात त्यो भाजून लोकांक वाड विकतात गोंयान खुबशे नाल्ला झाड आसात आनी लोक ताचो धंदो करतात आनी ते काडपा खातीर पाडेली आतां कमी जाल्यात ते मेळ पाडेली मेळपा खातीर खूब कठीण आसा आनी तांच्या खातीर कांय स्कीम ना कीम ना आनी तांकां कांय पयशे मेळाना गोंयान खुबशे भाजी पसून रोयले जातात मात तांकां खूब कमी पयश्यान विकते घेतात तांकां कांय फायदो जायना